حکومت ہند کی پالیسی اور اسکیمیں سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ انڈیا گورمنٹ کی طرف سے میں دو ہزار روپئے ہر چار مہینے پہ ہم کو ملتا ہے اور اسی کے ذریعے سے یہ اسکیمیں جو سرکار چلا رہی ہے پانچ کلو اناج کے ان کے ان سے بھی ہم استفادہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے علاوہ جتنی بھی اسکیمیں آتی ہیں کچھ نہ کچھ ہم لوگ کو بھی فائدے مل رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ سرکار جتنی بھی اسکیمیں چلا رہی ہیں وہ انسان اور ملک کے عوام کے لیے بہتر اور اچھا ہی چلا رہے ہیں رہی بات اسکیمیں سرکار چلاتی ہیں حکومت چلاتی ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ کمی بیشی ہے وہ سرزمین تک آنے میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کے علاوہ بھی کمی بیشی کے علاوے بھی عوام تک کچھ اسکیمیں ایسی ہیں جو بہت ہی فائدے ہیں من فائدے مل رہے ہیں جس جس کے لیے جس کے بنا پہ گیس ہے سلینڈر ہے اجول یوجنا ہے ایسی ایسی اسکیمیں جو ہے سرکار کی مل رہی ہیں اور اس سے ہم استفادہ اٹھا رہے ہیں اور عوام بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس لیے کہ عوام جو ملنی چاہیے اس میں کمی ہی سہی لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو یا عوام کو مل رہی ہے اس حکومت سے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اس اسکیمیں میں ہم لوگوں کو بھی حصےداری ہو رہی ہے